राजस्थान सरकार व्यवसाए और आर्थिक विकास का समर्थन करती है एंटरप्रेन्योरशिप है स्टार्टअप पॉलिसी है एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो वो चलाती हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ निकाल रखी हैं राजस्थान सरकार ने जिससे लोग रोजगार के अवसर पा सकें व्यवसायों के लिए होता है कि जो अपना छोटा सा बिज़नेस कर रहें वो कैसे बढ़ा सकते हैं इंटरप्रेन्योर है जैसे पार्लर है औरतों को सिलाई का काम सिखाया जाता है और पार्लर का काम सिखाया जाता है उसके अलावा कूकिंग सिखाई जाती है ताकि वो खाना वगैरह बना सके कहीं बाहर जाके सिलाइयों औरतों को बहुत सारे रोजगार इस तरीके से उसके अलावा जैंट्स के लिए भी है कि उन्हें किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है वो किस तरीके से अपने व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए और है गवर्नमेंट जॉब अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने अपने कुछ इस तरीके के इंस्टीट्यूट बना रखे हैं जो फ्री में गवर्नमेंट के कोर्सेस करवाते हैं वो पढ़ सकते हैं